आब एखन जे अछि से खेतीबाड़ी बहुत तर नया ढङ्गसे भऽ रहल अछि बुझलिए अहाँसभके अथीमे नया नवयुवक सब जे छथि से नया अथी टेकनिकसँ खेती आब करैमे भिड़ गेलाहे नया तरीकासँ खेती होइ छै ट्रैकटरसँ पहिने होइ हर बड़दसँ खेती एखन ट्रैकटरसँ एक दिनमे एक बिगहा खेत दुइ बिगहा खेत चारि बिगहा खेती कऽ सकै छिए जनके पहिने जनसे जरूरी होइत रहै आब एखन जे अछि से जनसे नहि नहि मशीनसे सारा कारबार चलि रहल अइ एक दिनमे बहुत तेजीसे मशीन रोपि सकैए पहिने मवेशी पोसाइ छलै रहै तऽ कुट्टी चारा कटाइ छलै हाथसँ काटै पड़ै छलै रहै आब एखन जे अछि से एखन हाथसे नहि मशीनसँ कतेक कुट्टी काटिके फेकि देल जाइ छै जे ओकर कोइ ठीक नहि ताहि लऽ कऽ मने मवेशी पोसैमे आब एखन अछि भीड़ नहि अछि आओर जे छै से खेतिओ करैमे भीड़ नहि अछि एखन नया तरीकाके खेती भऽ रहल हेँ नया बीज उत्पन्न भऽ रहल हेँ ओहिसे खेती होइए ओहिसे उपज बहुत ढङ्गसे बढ़ि रहल हेँ बहुत तरहके वैज्ञानिक रूपसँ खेतीके देखल जाइ छै जे कोना ई अथी हेतै कोना फड़तै कोना अथी हेतै एकरा स्प्रे कएल जाए छै तेँ स्प्रे कएल जाइ छै धोअल जाइ छै पानी देल जाइ छै ताहि ढङ्गसे खेती होइ छै अथीके रूपमे एगदम आओर पहिला खेती रहै तऽ अथीमे रहै एखन तकनीकसँ खेती कएल जाइ अछि बुझलिए ताहिसँ उपज छै बढ़ि रहल यऽ सबचीजके उपज बढ़ि रहलै यऽ जेनाकि कोइ फले छै फसिल भेलै फल भेलै फलेके धोआ धोअल गेल अथी भेल तब पकड़लक अधिक कऽ कऽ मज्जर आम भेल आम फड़ल अथी केलक तेनाहि से फसिलमे धोअल जाइ छै फसिलके अगर कीड़ा धऽ लेलकै तऽ कीड़ा ओकरा धोअल जाइ छै तब कीड़ा धोअल जाइ छै तब जाकऽ फसिल पकड़ै छै अच्छासँ दाना धरै छै लिबै छै तब कटाइ छै अथी होइ छै नवयुवक एखन नया तरीकासँ खेती कऽ रहल हइ गाछ बिरिछ से रोपि रहल हइ ओ गाछ बिरिछ जे छै से नया तरीकाके एखन गाछ बिरिछसब छै बहुत कम दिनमे फल एखन गाछ बिरिछ ओ दऽ दै छै नया ढङ्गके गाछ बिरिछ जे छै से एखन जे छै से हाइब्रिड हर चीज भऽ गेलै हाइब्रिड सब्जीसँ लऽ कऽ अन्न तक दूध तक सबचीज भऽ गेल हाइब्रिड मसल्ला तक दालि तक सबचीज अहाँके खाइवला जतेक समान अइ सब हाइब्रिड भऽ गेलै अइले आब एकोगो चीज नहि अछि नया ढङ्गके नया टेकनिकके सबचीज आब भऽ गेल हइ